नमस्ते हमको चार चक्का लेना है

कितने तक मिल जाएगा तो शो रूम कहाँ है

शो रूम कहाँ है कब खुली रहती है हम आएँ ठीक अच्छा पेट्रोल डीजल वाला मिलता है कौन कौन सी कलर है लोन का सुविधा है कितने महीने का किश्त है छोटी बड़ी गाड़ी के जैसे स्कूटी ले के है कितने कितने तक पड़ जाएगा क्या क्या लगेगा

और कुछ नहीं लगेगा अच्छा और कब आएँ हम ठीक ठीक आ जाएँगे घरवाली को ले कर आते हैं देखने के लिए पैसा भी साथ ले कर आएँगे अच्छा लगेंगे तो ले लेंगे

कब आएँ मैनेजर आएँगे मैनेजर आएँगे ठीक ठीक है नमस्ते